पिंडें थाह्रें बच्चे पढ़न ते जंदे न स्कूल नी स्हेई स्कूल नी लभदा उ'नेंगी बड्डे बड्डे स्कूल है नी निक्के निक्के स्कूल न पंजमी छेमीं आह्ले ते गड्डी नी लभदी गड्डी गड्डी बगैर लभदी नी बेचारे खज्जल होई होइयै ते जंदे नी इत्थें अग्गें शैह्र जाने पौंदा जम्मू जम्मू बी गड्डी लंघी गेई ते चल घर गै रेही गे बेचारे उ'नें केह् पढ़ना अस पिंडै दे लोकें पिंड दे लोकी नी पढ़ी सकने पेंडू लोक केह् पढ़ना गड्डी गै नी लब्भनी गड्डी लब्भै ते कुंगै लमकदे आंदे न इ'यां जियां करगेलां लमकी दियां होंदियां नी इस चाल्ली साढ़ियां लोक बारियें कन्नै लमकोए दे होंदे पेंडू लोक ते स्कूल गै है नी निक्के निक्के पंजमी छेमीं तक स्कूल न ते उ'नें साढ़े बच्चे रेही जा दे तां गै पिच्छें रवा दे साढ़े बच्चे साढ़े बच्चे नी पढ़ी सकदे ते अहें ते आखने आं भाई साढ़े बच्चे बी पढ़न साढ़े बच्चे बी अग्गें बधन फुल्लन ते अहें अहें बी सानू बी खुशी होऐ साढ़े बच्चे पढ़ी नी सकदे ते अहें कुत्थूं पढ़ाने न एह् स्हाब ऐ गड्डी लभदी नी मैटाडोरां लब्भङन ते ओह् बी टै टैमा दे पुज्जो ते गड्डी चढ़ी जाओ नेईं बगैर टैमै गड्डी लंघी जंदी

अस ते आखने आं भाई बाह्र जाइयै बी अपनी इंग्लिश बोलन हिन्दी बोलन सारियां भाशां इ'नें गी आन ते सानू खुशी होंदी ऐ ते खुशी कैह्दी होनी ऐ सानू गड्डी गै नी लब्भनी मौके दी ते खुशी ओह् बच्चे घर रुला दे न घर बैठे दे न बेचारे एह् स्हाब ऐ साढ़े इत्थें पेंडू लोकें दा ते शैह्रा थाह्रें पैरा पैरा पर गड्डियां लग्गी दियां न इक गड्डी जा दी ते दुई गड्डी आवा दी दुई गड्डी आ दी ते त्री गड्डी आवा दी एह् स्हाब ऐ सानू कोई लब्भदा गै नेईं कोई बड्डा कोई पढ़ने लिखने आह्ला बच्चा लभदा गै नेईं कोई सानू उद्धर पढ़े लिखे दा लब्भै बच्चा ते ञ्यानें बी साढ़े पढ़न साढ़े अग्गें ते साढ़े बच्चें पढ़ना कुत्थूं ऐ ते अस आखने आं भाई चलो गड्डियां गै टैमा दियां लग्गी जान ते तां बी बच्चा बाह्र अंदर निकलियै कुतै लोकें दी तक्की आवै म्हौल गै तक्की आवै लोकें दे केहो जेही दुनियां बाह्र एह् एह ऐ साढ़ै साढ़े गरीब लोक कि'यां पढ़ना ऐ गरीब लोक नी पढ़ी सकदे पढ़दे बी हैन जेह्ड़े पढ़ने आह्ले लोग बच्चे उ'नें कराए पर कमरे लेई लेदे अग्गें अग्गें जेह्ड़े लोकें पैहे धेल्ले आह्ले न जेह्ड़े गरीब बंदे न रेही जंदे घर गै उ'नें कुत्थें जाना ओह् नी पढ़ी सकदे फिर